नमस्ते हाँ बोलिए हाँ हाँ हमारे पास है आपको कैसा आपको कैसा चाहिए सजाने के लिए घरों को अच्छा तो कैसा फूल लेना चाहेंगी आप अच्छा ठीक है तो हमारे यहाँ गुलाब का पौधा जो है कि दो सौ में आएगा दो सौ में आएगा गुलाब का हाँ तो चलिए आप ही बताईए कितने में दें कुछ कम कर देंगे अरे सौ रुपया में नहीं हो पाएगा बहन जी कुछ और बताईए थोड़ा कुछ और बताईए सौ रुपया तो आप बहुत कम बता रही हैं नहीं बीस नहीं आप डेढ़ सौ में आपको हम दे सकते हैं गुलाब का पौधा हाँ डेढ़ सौ में हम आपको दे सकते और जो जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर का मिल जाएगा आप किस कलर का लेना चाहेंगी अच्छा और कोई और कोई पौधा बताईए जो आप लेना चाहती हो हाँ डेंबार वगैरह का मिल जाएगा लेकिन आम का पौधा मतलब कि जो आम है वह पेड़ उसका नहीं मिलेगा मने यहाँ केवल फूल का ही मिलता है जो फूल है आपको जो भी किसी भी तरह का फूल चाहिए तो आपको मिल जाएगा चाहे आपका गुलाब हो या गेंदा हो बहेलिया हो जो भी आपको मिल जाएगा और मतल और भी फूल चाहिए तो बताईए

अच्छा ठीक है आईए आप हमारे यहाँ पर फूल अच्छे अच्छे जो भी आपको फूल चाहिए आप देख सकती हैं और ले सकती है आपको उचित दामों में हम दे देंगे आपको फूल अच्छा अच्छा तो और भी अगर किसी को भी फूल चाहिए तो आप हमारे दुकान के विषय में बता सकती है कि यहाँ पर नर्सरी है और फूल आपको मिल जाएगा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं हमारे यहाँ अच्छा से अच्छा फूल मिल जाएगा तो आपको जैसा भी फूल चाहिए हम आपको दे सकते हैं ठीक है ठीक है चलिए तो रखें हम फिर फोन चलिए नमस्ते ठीक है